जय झूलेलाल दीदी असल में छाहे मुंहिंजो थोरो सर्दी थी पई आहे ॾाढी गले में बि ख़राश थी पई आहे थोरो कुझु इलाजु सुठो ॿुधायो न मूंखे ईअं त मूंखे थी विया आहे हफ़्तो खनि थी वियो आहे इनखे लहे ई न थी भाई ॾाढो तंग लॻा पिया आहियूं इन मां असां हा भाई ॾिसो ॾाढी ॾाढी हा ईअं मेडिकल तां घुराए भेण मां वरिती पर अञां आराम कान्हे को न ईअं त गरम पाणी पीतो हुयो पर अञा उन मां बि फ़ाइदो कुझु कोन्हे को तव्हां सुठी ॿुधायो त मां पोइ उहो कयां भाई टेबलेट सुठी लिखी ॾियो मूंखे भाई हा हा हा ॿुधायो ॿुधायो भाई मां जल्दी ठीकु थियां जी हा हा अच्छा अच्छा हा हा हा गरम पाणीअ जा कुल्ला बि कंदसि भाई पर ठीकु थियां रुॻो हा हा हा पोइ ईअं कीअं वठिजे ॿाफ़ कीअं वठिजे इहा स्टीम कीअं कजे हा हा अच्छा अच्छा पर पोइ वरी माण्हू खे ॿूसट थींदी न वरी न वठी पाए त पोइ माण्हू छा कंदो हा हा हा खंघि खंघि बि ॾाढी थी रहे तव्हां थोरो खंघि जो बि ॿुधाए छॾियो आ त हा कन बि बंदि थो थी वञे वरी इन सर्दीअ में अलाए बंदि थो थिए अलाए छा में थो बंदि थिए कन बि मुंहिंजो बंदि थो थी वञे पियो हा हा ॾिसो तव्हां सुठी में सुठी दवा लिखी ॾियो भाई फ़ाइदो जंहिंमें पए मूंखे ॾिसो हा हा ईअं त भई हाणे कनु बंदि थियण तां वरी पोइ मूंखे चक्कर बि थोरो थोरो अची वेंदो आहे किरां नथी पर चकर त अचे थो न हा ऐं चकरनि जो बि ॾिसो कोई हुजेव सुठी गोरी त बढ़िया लिखी त ॾियो मूंखे न खाईंदी त टैम ते आहियां पर कॾहिं कॾहिं देरि बि थी वेंदी आहे रोटी खाइण खे तॾहिं इहो थी सघे थो हा हा ध्यानु कंदसि हाणे भाई मां पंहिंजो वधीक में वधीक ध्यानु कंदसि हा पर तव्हां भई सुठी सुठी गोरी लिखी ॾिजो जंहिं मां हीउ सर्दी ज़ुकाम सभु लही वञे सच्ची माण्हू तंग थियो आहे हा हा हा जय झूलेलाल सुठी गोरी लिखिजो